آج ہندوستان کو درپیش بہت سارے بڑے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے علاقے کے ارد گرد کا منظر بہت مختلف ہو گیا ہے جیسا کہ عام طور پر یہاں کے دریا بہت زیادہ گندے ہو گئے ہیں جنگل کو کاٹا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے کھیت یہاں کی زرخیز تھی پہلے لیکن آج کے ٹائم پر اتنا زیادہ گندا ہو گیا ہے شہروں او شہروں میں اور آبادی والے علاقوں میں جس کی وجہ سے ہمارے کھیت کھلیان بہت زیادہ اثر انداز ہو گئے ہیں اس سے اور سال بھر کے موسم جو ہوتے ہیں وہ مسلسل بدلتے جاتے ہیں رہتے ہیں جیسے کہ آج ٹائم پر سردی کے علاقوں میں بہت ہی زیادہ مختلف نظر نظر آتی ہے ہمیں دریا جنگل پہاڑ اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوتی نظر آتی ہیں اور اسی طریقے سے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہاں کی جو زمین ہوتی ہے اور یہاں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ منا متاثر نظر آتی ہے اور لوگوں کے لیے کبھی کبھار تو کبھی کبھار تو پریشانی کا بھی باعث بن جاتی ہیں اور یہ سب اور یہ سب ہمارے آبادی والے علاقوں میں گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کے لیے ہم لوگوں کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا ماحول کو اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کی سخت ضرورت ہے